हेल्ल' अ सोर औ दे अ सोर आच्चा आच्चा साबायखर थाबाय मुम्बाइनिफ्राय दिनै फार्स्ट बर' मानसि रायज्लायनाया नोंथाङानो नोंथांनि इनट्र'दाक्सनखौ इसे होनो हागोन नामा करिना बर' आच्चा आच्चा दे ओमफ्राय मा उदाल औ अ आच्चा आच्चा दाथ' जोंनियाव गोजाङाबो गोलोमाबो बांद्राय गरमबो नङा माने थानदाद्रायबो नङा मिडियामावनो दङ बोथोरा ओरैनो बारा दायो मौसुमि बारा मैया दाख्लैनिफ्राय आराम्भ' जाबाय जागायजेनबाय बारनाया बेनिफ्राय बेनि आगोलावथ' गोरान बारमोन सानजानिफ्राय फैनाय बारमोन अखायाथ' जोंनि उदालगुरिआव बेबायदि एसेबां गैथ'वा ओइ एसे जाख्रिसे जाख्रिनै बेबायदि हादोंमोन नाथाय बेबायदि एसेबां गोसा नङा दा एत प्रेजेन्ट माने थिगानो दं आरोना औ दा इसेबां गरम नङा गरमा जानायनि सान्साव दङ मथा मथि नैबे लास्ट मार्सनिफ्राय हयथ' गरम जागोन आरो दाथ' मार्स दिनै द' अक्ट' जाबाय द' खालार बे मासा जोबनायनि उनावहाय गरम जागोन गरम जायोब्लाबो जेनेबा बिथिंहाय दैज्लांनि मोखां जाबाय नालाय दैज्लां बोथोराव अखाया गोबां हायो ओमफ्राय बे अखाया हायोब्ला गरमब्लाबो जों गरम बायदि मोना बेनिफ्राय खिन्थु माब्लाबा ओरैबायदि जायो थामजिनिफ्राय थामजिबा माने दिग्रि सेलसियास जायो बिदुंआ औ बेबायदिहालागै दावखोलाङो औ औ फै फैजागोन फैजागोन औ अ थिगा थिगानो दङ ओरैनो जेनेबा बेसे गोबावनि उनाव फैगोन बायदि जागोन ओमफ्राय नोंथांमोननि हजों मुम्बाइआव माबायदि जायो बोथोरा जागोन ओरैनो साबैसे फैगोन बायदि बेयाव उदालगुरियावहाय थिगानो दङ फैयोब्ला बिदिनो खन्थेक्ट खालामना फैदो एरेन्जमेन्ट खालामनायनि खोथा दं नालाय अ औ आंनो एसे इन्फ'रमेसन हरग्रोबानो जाबाय आं बेनि थाखाय वेलखाम औ अ वेलखाम औ जागोन दे जागोन दे जागोन जागोन थेंक इउ